राज्य में बीमारी जी उपचार लाइ स्वास्थ्य सेवाऊं त आहिनि उहो आहे हिकु सरकारी अस्पताल आहे ॿिया प्राइवेट डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालूं आहिनि सरकारी अस्पतालूं में भले ई मुफ़्ति इलाजु कयो वेंदो आहे पर ओतिरो कारगारु कोन कयो आहे ऐं प्राइवेट अस्पतालुनि में बि उपचार कयो वेंदो आहे पर उहो महांगो आहे ऐं कुझु डॉक्टर त हिते अहिड़ा बि आहिनि जिते सुबुहु चई वजे वञी नंबर लॻाइणो पवंदो आहे चालीह माण्हुनि लाइ नंबर लॻाईंदो आहे ॿिया विचारा वापसि हली वेंदा आहिनि ऐं कुझु डॉक्टर आहिनि त महांगा बि आहिनि ऐं तंहिं खां पोइ सरकारी अस्पताल हिकिड़ी आहे ऐं उन में एतिरी कारगारु कोन्हे का त ज़रूरी आहे त असां हुते ध्यानु ॾियो ऐं क्लाइंट अस्पताल में असां बधी छॾूं कि तव्हां घट में घटि चार्जिस में तव्हां मरीज जो इलाजु कयो ऐं हिते उटपटांग पैसा न वठो कंहिं सां बि कंहिं मरीज खां ऐं हिते अस्पतालूं बि आहिनि डॉक्टर बि आहिनि तंहिं खां पोइ बि माण्हू ऐं ऐं हेड़े ख़ासि कर नासिक के नागपुर ईंदो आहे त हुते छा आहे त भली पैसा विझंदा आहिनि पर सही इलाजु थींदो आहे सही जानकरी ॾींदा आहिनि ऐं हुते हिन करे डॉक्टर हुते पसंदि कंदो आहे हिते राज्य में जेके आहिनि त हुते कोशिशि करे यानी सलाह बि सही न ॾींदा आहिनि दवा बि उटपटांग थींदी आहे इन करे इन भउ खां माण्हू नागपुर ई या हाणे तव्हां जो नासिक वेंदो आहे जीअं कंहिंखे हार्ट जो पेशंट आहे वेंदो त उन जी ई सी जी कंदा ईको कंदा हाणे एंजोग्राफी लाइ वरी साॻो हुन खे जोधपुर वञणो पए या नागपुर वञणो पए त हिते सुविधाऊं बि घटि आहिनि मुंहिंजे हिसाब सां त ज़रूरी आहे कि असां हिते स्वास्थ्य जो सेवाऊं जेके आहिनि उन खे मुस्तित रखूं ऐं जीअं हर हिक पेशंट ताईं उहा दवा पहुचे ऐं डॉक्टरी सहायता पहुचे जीअं स्वास्थ्य ऐं चङो भलो थी वञे